بہت سارے مقامی کھیل اور تفریحی سرگرمیاں ہیں جو گوتم بدھ نگر ضلع میں مقبول ہیں ہمارے یہاں کے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور خاص طور پر جب لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے اور لوگ چھٹیاں منانے کا سوچتے ہیں تو یہاں پر لوگ ان جگہوں کا انتظام کرتے ہیں اور یہاں پر تمام طرح کے لوگ متحد ہو کر کے ایک ساتھ مزے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ضلع کی کمیونٹی کے احساس میں بہت طریقوں سے حصہ ڈالتی ہے جیسے کھیل ہے یا پھر تفریحی سرگرمیاں ہیں اور اس طرح روایت کا لحاظ بھی ہمارے معاشرے بہت حد تک ضروری سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں ایسی جگہیں بہت ساری ہیں جیسے کہ یہاں یہاں اسٹیڈیم بہت مشہور ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور اپنے فینس کے اطوار سے اسپورٹس میں حصہ لیتے ہیں اور بھی دیگر سرگرمیاں اور مقامی کھیل ہیں جو ہمارے ضلع گوتم بدھ نگر میں بہت مشہور ہیں